जय झूलेलाल मां दीपा आहुजा नवेम्बर महीने में वैष्णो देवी यात्रा जो प्रोग्राम ठहियो असां सॼे फैमिलीअ सूधो यात्रा जी तयारी कईसीं पहरियों त मन ॾकाए पियो एॾी चढ़ाई कीअं कंदासीं त थोड़ी हिमथ करे बुकिंग कराईसीं ट्रेन में जीअं असां वेठासी ट्रेन जी त मौज ई अलगि हुई जेका इअ वैष्णु देवीअ जी ट्रेन हुई सिंधी समाज वारा वठी वेंदा आहिनि उनमें त ॾाढी मौज आई ट्रेन में छा खाधा छा पीता पंजे पंजे मिंट में भेंण हीअ खाओ भेंण हीअ खाओ असांखे पाण हथ पिया जोड़णा पवन भाऊ असां हाणे बसि पेट भरजी वियो आहे हाणे न खपे एतिरी त हुननि जी शेवा हुई यात्रा यात्रा में जे जे मीन्स के जेको मजो आयो न जिंदगी में मूंखे कॾहिं बि मजो ना आयो हूंदो हिन यात्रा में हेठि असां वैष्णो देवीअ राति जो पहुंतासीं राति जो जीअं ई पहुंतासीं थोरो रोट फ्रेश ब्रेश थी रोटी ॿोटी खाधीसीं चयूं तव्हांखे हाणे ई चढ़ाई करिणी पवंदी असां चयोसि भाई हाणे त अञा एॾी ट्रेन जी थकान आहे कीअं चढ़ाई थींदी चयूं न हीअंर ई तव्हांखे चढ़ाई करिणी पवंदी नेठि माता जो बुलावो हुयो मथां कईंसीं राति जो ई चढ़ाई चालू कईसीं ॿ कलाक मसि चढ़ाई कईसीं त असांजा त अ टंॻू त अॻियां वञण ई बजाय पुठियां पई वञनि हाणे सोचूं पिया हाणे कीअं एॾी चढ़ाई थींदी नेठि वरी मथां कईसीं पर ॾिसूं पिया त के माण्हू वरी घोड़े ते पिया चढ़नि हाणे घोड़े ते चढ़नि पिया एॾो सनो रस्तो डपु पियो थिए घोड़े जी टंग हेॾे थी वई त असां त वञी खाईअ में किरंदासीं एतिरो डपु घोड़े ते बि माण्हूनि जूं चीखूं पई ॿुधण अचनि नेठि वरी असां चयोसि न भाई घोड़े ते कोन्ह चढ़ाई कंदासीं हाणे त असां पंधि ई हलंदासीं नेठि पंधि हलंदा वियासीं ऐं चढ़ाई कंदा वियासीं जय माता जी जय माताजी कंदे कंदे असां अध कुंवारी ते पहुंतासीं असांजी अञा अधु मंजिल ते पहुंती पर असांजो सरीर त ॼण विसामे पियो पर नेठि माता जो बुलावो हुयो ऊहाई शक्ति ॾे पई मथां कयूं पिया अधु कुवारी ते साईं असां रोटी खाधीसीं नास्ता चांहिं पाणी सभु करे थोरी देरि अधु मुनो कलाकु रेस्ट करे वरी चढ़ाई खे चालू कयोसीं जय माता जी जय माता जी कंदा कंदा कंदा चढ़ंदा पिया वञूं चढ़ंदा पिया वञूं चढ़ंदा पिया वञूं पर हे त माता रानी त अलाइ एतिरी मथे वेठी हुई जो रस्तो खुटे ई न खुटे ई न वञू चढ़ंदा वञू चढ़ंदा वञू हे टंगूं साथ न पयूं ॾियनि पर हिमत रखी हुई माता राणीअ जी बि शक्ति हुई वञू पिया चढ़ंदा वञू पिया चढ़ंदा नेठि वञी सुबूह जो माता रानीअ वटि पहुंतासीं उते पहुंची थोड़ो चांहिं ॿाहिं ढुक पी पाणी ॿाणी पी माता रानीअ जो दर्शन कयो अरे छा दर्शन माता रानीअ जो दर्शन करे ॼण त शरीर जी थकान ई लही वई वरी उते थोरा ॿ टे कलाक आरामु करे नेठि वरी थोरो मथे वयासीं भैरव बाबा ते भैरव बाबा ते त ॾाका वञा एॾा वॾा ल वॾा वॾा ॾाका जो चढ़ी न पिया सघूं नेठि हिमथ उहो ॾिए पियो चढ़ंदा वियासीं चढ़ंदा वियासीं हिन भैरव बाबा जो बि मस्तु दर्शन कयोसीं सुठे नमूने दर्शन करे नेठि पोइ चढ़ाई अ उते बि खाधो पीतो खाई नेठि चढ़ाई असां हेठि अचण जो कयोसीं चढ़ाई हेठि लहंदा आयासि लहंदसि लहण में एॾी तकलीफ न थी पर इहा माता राणी एतिरी मथे हुई जो हुनजी यात्रा असांखे ॾाढी यादिगार रहंदी घरु अची करे पंद्रहं ॾींहं त असांखे ॼण सरीर मां टंगुन मां सॼी बॉडीअ मां सूर ई न पियो लहे पर इहा माता रानीअ जो दर्शन त एतिरो सुठो थियो पर इअ चढ़ाई जेका हुई उन जी थोड़ी सरीर खे थोरी तकलीफ़ थी जय झूलेलाल